कुझु टाइम पहिरों मां हिकु मोबाइल वरितो हुओ मोबाइल जे शोरूम मां उहो मोबाइल मां वर जंहिंमहिल वरितो हुओ त तंहिंमहिल ॾाढो सुठो पियो हले हुन खे अॼु ॿ महीना थि विया आहिनि ॿिनि महिननि ताईं हुन जी जेकी बेटरी हुई उहा ॾाढी सुठी हले पई हिकु ॾेढु ॾींहुं निकिरी पियो वञे लेकिन हाणे जेको आहे हूअ अधु ॾींहं बि नथी हले मां हूअ ई शिकायत करणु शोरूम वारे वटि वियुमि त उन मूंखे सर्विस सेंटर मोकिलिईं जेको मोबाइल आहे हुन जे सर्विस सेंटर मोकिलिईं मां वियुमि मां हुननि जे सर्विस सेंटर मुंहिंजी जेकी प्रॉब्लम आहे उहो मां हुननि खे ॿुधाई मां उन्हनि खे जेकी मुंहिंजी प्रॉब्लम आहे उहा सम्झ में त आई पर हुननि चयो की भई इहो मोबाइल असां हिकु ॾींहुं रखंदासीं चेक कंदासीं प्रॉब्लम हूंदो त असां तव्हांखे ठाहे ॾींदासीं मां चयो मां ठीकु आहे तव्हां मोबाइल रखो मूंखे चंङी तरह सुठी तरह ओके करे ॾियो हुनन मुंहिंजो मोबाइल रखियो ॿिए ॾींहुं मां वियो मां उन्हनि जे सर्विस सेंटर में त हुननि चयो तव्हांजो मोबाइल में थोरा कुझु एप्लीकेशन्स हुयूं उन उन जे करे तव्हांजो बैटरी जल्दी लो पई थी वञे उहा असांजे एप्लीकेशन्स डिलीट करी छॾियूं आहिनि हाणे उहा चंङी तरह वर्किंग कंदी मां हिकु ॿ ॾींहं हलाए ॾिठो मोबाइल त मूंखे सेम प्रॉब्लम पियो ॾिसणु अचे सेम अधु ॾींहं में बैटरी लही पई वञे वरी मां वियुमि मां हुननि जे सर्विस सेंटर में खे सेम प्रॉब्लम थो अचे मूंखे मूंखे सोल्युशन ॾियो की भई जीअं पहिरों ॿ ॾींहं हिकु ॾेढु ॾींहुं हले पई हूंअं ई हले वधीक उमीदि न आहे हिकु ॾींहुं त हले घटि में घटि त हुननि मुंहिंजो मोबाइल वापसि रखी छॾियो ॿिए ॾींहुं वियो मां चवनि की भई तव्हांजी बैटरी चेंज कंदासीं त तव्हांखे हुन जी चार्जिस ॾियणी पवंदियूं मां हुननि खे ॿुधायो की मां ॿ महीना पहिरों वरितो आहे ॿिनि महिननि में बैटरी ख़राब थींदी आहे छा त हुननि रिप्लाए कयो बैटरी केमहिल बि ख़राब थी सघंदी आहे हिन जी वॉरंटी न ईंदी आहे मां चयो मां ठीकु आहे तव्हां चेंज करे छॾो जीअं हले हुन चेंज करे ॾिनी हाणे मोबाइल हले थो मुंहिंजो हिकु ॾेढु ॾींहुं निकिरे थो पर मुंहिंजो बैड एक्सपीरियंस इहो ई आहे की भई बैटरी ॿिनि महिननि में ख़राब थी वई मोबाइल जी ऐं मूंखे वापसि खां पैसा भरिणा पिया